जी हम इस्कूल की सभा में भाग लिए हैं और मुझे इस्कूल का कार्यक्रम देखना बहुत पसंद है और कार्यक्रम जब हम इस्कूल में पढ़ते थे तो हम भाग लिया करते जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी हो इस्कूल फंक्सन हो पंद्रह अगस छब्बीस जनवरी इत्यादि में हम भाग लिया करते थे और कोई भी चीज़ बनाते थे और डांस करते थे हमें इस्कूल में भाग लेना बहुत पसंद है